بہار کی تاریخ میں کئی طرح کے مسائل اور تنازعات دیکھ دیکھنے کو ملا ملے ہیں جن کا حل مختلف طریقوں سے نکالا گیا نو آبادیاتی دور میں کسانوں کو نیل کی زبردستی کاشت پر مجبور کیا گیا جس پر چمپارن تحریک اٹھی مہتما گاند مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کے ذریعے اس مسئلے کو اجا اجاگر کیا اور کسانوں کی آزادی دلائی بھاگل پور میں فرقہ وارانہ فسادات بھی ایک اہم مسئلہ رہے جنہیں اور سرکاری اقدامات سے قابو میں لایا گیا زمین داری نظام کے خاتمے کے لیے زمینی اصطلاحات کی گئیں جس سے کسانوں کو انصاف ملا تعلیم اور بنیادی سہولیات کی کمی بھی ایک بڑا مس مسئلہ رہا ہے حکومت نے مکالمہ ترقی ترقیاتی پرگرام اور سکھ سیک سیکیورٹی کا کارروائیوں کے ذریعے اس کا حل نکالا معاشی پسماندگی سے نم نمٹنے کے لیے اسکیمی جیسے نکالا